हैलो हां जी ओ साढ़े कोल तरपाल न तुसें तरपाल लैना ऐ

बड़े साइज न साढ़े कोल बड़ियां ाओह् न अच्छी चीजां तुस आह्नियै दिक्खो ते फिर गै होना केह् नां इ'यां तुस आओ ते सेही सारे हैन बारां बाय बारां दे बी ऐ अट्ठ उ'दे बी हैन जो बी ऐ हर इक साढ़े कोल अच्छी वराइटी ऐ जिस जिस रेंज च तुसें लैना होग हां शैल मजबूत न सारे साढ़े कोला गुज्जर बगैरा उ'नें जरूरत होंदी ओह् लैंदे न अरे तुस आओ ना फिर इक बारी फिर दिक्खी लैएओ आह्नियै थुहानूं पसंद होग ते लैएओ नईं होग ते नेईं लैएओ इक बारी चीज दिक्खो आह्नियै रेट नेईं ओह् ते चीज दिक्खियै ते तुसें बी अपनी पसंद इ'यां होंदा ठीक ऐ आइयै दिक्खी लाओ आह्नियै जिस्लै मर्जी आई जाओ तुस